گوتم بدھ نگر ضلع میں بہت ساری فصلیں اگائی جاتی ہیں جس سے مقامی معیشت کے کام آ سکے ہمارے یہاں چاول کی فصلیں ہوتی ہے گنے کی ہوتی ہے گیہوں دال پھل فروٹ اور تمباکو کی بھی کھیتی ہوتی ہے ٹماٹر پیاز دھنیا آلو ان سبھوں کی کھیتی ہوتی ہے ہم ان ساروں کو چاول کو گیہوں کو ان ساروں کو کھے اگا کے کھیتی کر کے اگا کے انہیں ہم منڈی میں فروخت کرتے ہیں اور ہمارے یہاں چاول اور گیہوں کی بہت مانگ ہے چاول اور گیہوں کی کھیتی بھی بہت ہے ہمارے یہاں تو ان کی بہت مانگ ہے تو پھر ہم لوگ اسے اگاتے ہیں پھر منڈی میں فروخت کرتے ہیں پھر اپنی معاشی حالات بہتر کرتے ہیں